जोंनि बे ओनसोलाव थानाय ष्टेडियाम जेरै साइ ष्टेडियाम आरो के दि एस ए ष्टेडियामाव गोबां रोखोमनि गेलेनाय बादायलायनायफोर जायो जेरै नेशनेल प्रिमियार लिग स्टेट प्रिमियार लिग इन्टार डिसट्रिक लिग इन्टार क्लाब लिग बायदि बायदि गोबां रोखोमनि गेलेनाय बादायलायनायफोरा जोंनि बे ओनसोलनि ष्टेडियामावनो जायो आरो दाख्लै बावयैसो जानानै थांनाय नेशनेल गेम जेरै सन्तश ट्रफि बेवहाय गोबां जे बिबांनि सुबुंफोरा बे गेलेनायखौ नायनो फैदोंमोन आरो बे नेसनेल गेम आव जोंनि भारत हादरनिनो गासै जायगानिनो एबा गासै स्टेट निनो गेलेमु बादायारिफोरा बाहागो लाफैदोंमोन आरो गेलेनायखौ जाफुंसार होदोंमोन आरो दाखालै बावयैसो जानानै थांबावनाय इन्टार सिक्स सिडिउल प्रिमियार लिग जेरैबायदि स्टेट गेम बेबो जोंनि बे ओनसोलनि ष्टेडियामावनो जानानै थांदों आरो बेवहाय गोबां स्टेट फोरनि सुबुंफोरा बाहागो लाफैदोनोन आरो बे खेलाखौबो नायनो गोबां स्टेट निफ्रायनो फैनानै नायफैदोंमोन आरो बेवहाय जानाय माखासे जोंनिनो डिसट्रिक्ट गेम जेरै बड'लेण्ड मार्टियार्स बे गेलेनायावबो गोबां जायगानिफ्राय फैनानै बाहागो लाफैदों आरो जोंनि बे ओनसोलनि गेलेनाय बादायलायनायखौ जाफुंसार होफैदों आरो बेवहाय जेरैबायदि सुबुंफोरा नायनो फैदों गोबां गोजान गोजाननिफ्राय फैदों जेरै मनिपुर मिजराम मेघालाया ट्रिपुरा बायदि बायदि ओनसोलनि सुबुंफोरा जोंनि बे ओनसोलनि ष्टेडियामाव फैनानै बे गेलेनाय बादायलायनायफोरखौ नायफैयो आरो बाहागो लाफैयो